मुझे जहाँ तक अभिनेता की बात है तो बॉलीवुड में मुझे अक्षय कुमार पसंद है मैं उन्हें इसलिए पसंद करता हूँ मुझे उनका उनकी एक्टिंग और काफ़ी अच्छी लगती है खास कर उनकी कॉमेडी मूवी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और जहाँ तक वह अपने फिटनेस पर जो ध्यान देते है उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ जो कि और वह अपने सुबह जो दिनचर्या कि है जो है वह उससे भी काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ जो कि सुबेह छः बजे उठ जा प चार बजे उठ जाते हैं इसलिए मैं उनको लाइक करता हूँ और इसलिए उनकी उनकी अच्छी बेस्ट मूवी मुझे हेरा फेरी और एयरलिप्ट और और भी वेल्कोम भूल भुलैया ऐसी तमाम मूवी मुझे उनकी अच्छी लगी